आगर हम जैसे देश में बात करें तो कैल्साइट प्राकृतिक जिप्सम और जो चांदी का लगभग जो पूरा उत्पादन है वो राजस्थान से ही होता है वही जैसे राज्य में बॉल क्ले और तांबा और फायर क्ले चूना पत्थर ये जितना भी स्ट्रीटाइट का प्रमुख उत्पादक है वो राजस्थान में किया जाता है अगर हम जैसे हमारे क्षेत्र में जो प्रा प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो जिनका उपयोग हमारे मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करते हैं वह जैसे वायु जल मिट्टी ऊजो इंधन सूत्र जैसे कोयला पेट्रोलियम जितनी भी यह चीज़ें हैं हमारे प्रकृति की संसाधन है तो जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं यह हमारे दैनिक जीवन को कहीं न कहीं या व्यवसाय गतिविधियों को कहीं न कहीं तो वह कर रही है जुड़ी हुई हैं हमारे उस